जय झूलेलाल हा हेॾे ॾीहंनि खां पोइ आया आहियो कविता जी ॿुधो आहे तव्हां पुटु मङायो आहे ॿियों ख़ुशि ख़बरी ॿुधी आहे तव्हांजे ॿाहिरि बज़ारि में की भई पुटु मङायो अथव अच्छा अच्छा ॿियों घर में बि सभ ठीकु आहिनि न महूरतु त मां कढा थो पंचाग कढा थो अच्छा अच्छा ॾिसी करे पंचाग की तव्हांखे हूअ कहिड़े महीने में खपे मतलबु घर में बि रायो त कयो हूंदव डिसंबर में खपे अच्छा ठीकु आहे हिकु मिंट हा हा हिकु मिंट ख़ाली मां बुक्स खोलिया तव्हांजे छोकिरे जो नालो छा आहे प्रताप अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे छोकिरीअ जो नालो प्रियंका प्रताप ऐंड प्रियंका ठीकु आहे मूंखे खाली हिकु मिंट ॾियो त मां ॾिसी करे पंचाग मां तव्हांखे डिसंबर महीने में कहिड़ो सुठो महूरतु आहे मां कढी करे ॿुधायां थो सुठो महूरतु तव्हांजो अचे थो पियो हिन में डिसंबर में जेके लास्ट जी तारीख़ में न जेको इहे नाताल जी मोकिल मिलंदी आहे जंहिं में चवंदा आहिनि क्रिसमस असां नाताल जी त हुन में टेवीह चोवीह तारीख़ तमामु सुठो ॾींहुं अथव

हुन में टेवीह चोवीह में तव्हांखे कहिड़ो बि ॾींहुं घर में जेको समुझ में अचे सलाह करे उहो ॾींहुं तव्हां कढी था सघो पर हिन में जेको महूरतु जो टाइम आहे न तव्हांखे उहो बि मां कढी थी इयं कयां महूरतु हथे हथियाले जो टाइम तव्हांजो घरि हा हथियाले जो टाइम मंझदि जो न टी जे विच में निकितो आहे टी ऐं चईं जे विच में माना तव्हांखे हुन हिसाबु सां हुते पहुचणो पवंदो टी खां पहिरियूं पहुचणो पवंदो हुन खां ॿीं खां पहिरियूं डिसंबर में त इहे ॿ टे महूरतु ॿिनि ॾींहंनि जा तमामु सुठे में सुठा ॿियों अठावीह तारीख़ हा ॿियों अठावीह तारीख़ अथव त ॾिसो तव्हांखे कहिड़े हिसाबु सां त वरी जेकॾहें तव्हां तारीख़ मूंखे बुधायो त मां हुन हिसाबु सां उन हथियाले जो टाइम कढा अठावीह टेवीह चोवीह

अच्छा अठावीह तारीख़ पर हुन हथियाले जो टाइम सुबुह जो अथव ॾहें बजे जो हले तव्हांखे उहो पहिरीं ऐं पंद्रीं विच में सुठा ॾींहुं हेतिरो कोन अथव जेको पुठियां इहा तारीख़ आहिनि इहे तमामु सुठे में सुठियूं अथव ऐं हुननि जी न ग्रहचारीअ जे हिसाबु सां छोकिरे छोकिरी जी हिसाबु सां तमामु सुठी आहिनि इहे तारीख़ूं अठावीह त बैस्ट अथव अठावीह तारीख़ तमामु सुठे में सुठी अथव हलंदो न त ठीकु आहे मां अच्छा त सुबुह जो महूरतु ते बि जेॾीं महिल टाइमिंग आहे न त बराबरि तव्हां सुठे नमूने हाल में टाइम ते पहुचजो छोजो लेट न थियणु खपे न न देरि थी वेंदी त वरी पोइ मां त टाइम ते ईंदसि हा हा त हुन हिसाहु सां तव्हां टाइम ते पहुचजो ऐं पोइ बसि हा न जय झूलेलाल तव्हांखे और ॿियों कुझु पुछिणो हा टिपणो आहिनि हा पोइ मां टिपणा मोकिले त छ्ॾांव तव्हांखे टिपणा हा ठीकु आहे न

जय झूलेलाल